विशेष प्रकार से जरूरत वाले बच्चों के सहायता के लिए शिक्षा की प्रणाली में नए तरीके के नव उपचार किए गए हैं जिनसे बच्चों को आगामी प्रणाली में शिक्षा के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाएँगे मुख बधिरों और नेत्र बधिरों के लिए विशेष प्रकार से इस्कूल खोले गए हैं जिनमें मुख्यतः उन्हीं बच्चों का दाखिला कराया जा रहा है या कराया जाएगा जिनमें जो जो बच्चे मुख बधिर हैं या नेत्र बधिर हैं उनकी सहायता के लिए अनेक प्रकार के नवउपचार किए जा रहे हैं स्कूलों में भी विशेष प्रकार के शिक्षक रखे जा रहे हैं एवं शिक्षा प्रणाली में नए नए सुधार करके उन्हीं बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है अधिक से अधिक जो नेत्र बधिर या मुख बधिर हैं जो बोलने सुनने या देखने में अक्षम पाए गए हैं उन बच्चों के लिए जिस तरह लुई ब्रेन ने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया हुआ था मुख बधिरों के लिए सांकेतिक विधि का उपयोग भाषा का प्रयोग किया गया था उसी प्रकार शिक्षा में नए नए प्रकार के उपयोग किए जा रहे हैं जिसकी वजह से नए शिक्षा के द्वारा उन्हें भी शिक्षित किया जाएगा विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए कई इस्कूल खोले जा रहे हैं ऐसे मामलों के लिए जो बच्चे मुख बधिर हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है उन्हें पीछे नहीं रखा जा रहा है सरकार द्वारा भी उन्हें विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं जिनके माध्यम से बच्चों में प्रोत्साहन शिक्षा के लिए अधिक से अधिक हो रहा है जिस तरह हमारे देश में मुख बधिरों की संख्या अधिक है और नेत्र बधिर शिक्षा पर नेत्र बधिर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं इनके लिए विशेष तौर पर शिक्षकों को ट्रेन किया जा रहा है उन शिक्षकों को विशेषकर इसी कार्य के लिए पदस्थ किया जा रहा है कि वह मुख बधिरों के लिए एक विशेष रूप से कार्य कर सकें इसके तहत ही कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें अलग तरीके से दाखिला दिलाकर और इन स्कूलों में जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में ना पढ़ाकर एक विशेष प्रकार के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है